جب میں چھوٹا تھا تب میرے والد صاحب نے ہمیں کیمرہ لا کر دیا تھا جس سے میں نے اپنے گھر میں پالتو جانور جیسے خرگوش بلی طوطے کبوتر مرغیاں جسے دیکھ کر تصویر کھینچی جسے دیکھ کر میری والدین بہت خوش ہوئی اور میں نے اپنے گھر میں لگے ہوئے پھولوں کی تصویر کھینچی جیسے بیلا گیندا چمیلی سورج مکھی گل داودی وغیرہ پھر میں نے اپنے گھر کے پاس باغیچے میں لگے ہوئے پودوں کی تصویر کھینچی اور مجھے فاسٹ فوڈ کھانے کا شوق تھا جب میں باہر کسی ریسٹورنٹ یا کیفے میں جایا کرتا تھا تو وہاں فاسٹ فوڈ کی تصویر کھینچ کر اپنے انسٹا گرام اکاؤنٹ پر اپلوڈ کرتا تھا مجھے سفر کرنے کا بھی بہت شوق تھا میں راستے میں اچھی اچھی چیزوں کی تصویر کھینچتا تھا اس طریقے سے میرا فوٹو گرافی میں بہت شوق بڑھ گیا تھا